हैलो वकील साहब कहलहुँ जे यौ एगो केस रहै बुझलियै से ओ केसमे जे छै से बड़ा समस्या बनि रहल यए हमरा केस केसके जे छै से मानि लिअ ओकर फीस तीस केना छै यौ अहाँके फीस कतेक कतेक छै दू हजार रुपैआ फीस छै आओर अहाँ मिलबै कतय दरभंगेमे तऽ दरभंगामे दरभंगा कोर्टमे तऽ मानि लिअ जे छै से एगो केस छै ई केस जे छै से बड़ा गड़बड़ केस छै बुझलियै ई जे छै जे कए गो वकील साहबसभ लग गेल रहियै लेकिन हुनका सभसँ कोनो नहि कहलखिन जे छै से अहेँके नाम कहलथि हमरा जे छै से हुनकेसँ हैत ई काजसभ तऽ ताहि दुआरे हम कहलहुँ जे छै जेकि नहि सरेके फोन कए कऽ पूछियै जे पूरा डिटेल बतेथिन जे की केना ई हेतै केना हटतै ई केस आइसँ जे छै से दस दस बारह बरससँ तऽ केस लड़ि रहल छी की बुझलियै आब तऽ सभचीज जर जमीन सभचीज आब बिके गेल यए आब जे छै से मानि लिअ जएह किछु बचल छै कहलियै जे छै से कि कम्प्रोमाइजसभ कए ली तऽ कहलखिन जे अहेँके नाम जे छै से मानि लिअ जे हुनका लग जायब तऽ उएह रास्ता अहाँकेँ निकालि देता जे तरीकासँ होय मानि लिअ जे अपनावय पड़य ओहिमे जे छै कि ओ कहलखिन जे छै से सभ जे छै से समाधान जे छै से कतय मिलब अहाँ हँ हँ फीस जे छै जे मानि लिअ फीस जे छै एखन जे छै आधा दए देब तऽ नहि काज चलतै हँ हँ किआक तऽ यौ जे दू गो लड़का छलै बुझलियै दूनू जेलके अन्दरेमे छै बुझलियै जे नेङ्गरा छै से ओकरा लए कऽ कनी जादा दिक्कत यए किआक तऽ बेचारा नाङ्गर आदमी छै ओकरा जेलमे रहनाइ ठीक नहि छै तैँ होइए जे हम जल्दीसँ जल्दी ओकरा कनी राहत दिआ दियै बुझलियै तऽ तैँ हम कहलहुँ जे छै कनी नेङ्गराकेँ ओहिमे सँ निकलबा दैतियै नेङ्गरा बड़ा सङ्कटमे छै बुझलियै हँ ठीक छै ठीक छै